लिखैके लेल सहज प्रतिभाके द्वारा कोइ लेख कविता गीत हमसब लिखै छी अइमे ओइ समयमे अपने आपसँ लेकिन किन्तु परन्तु हमसब नहि करै छियै आओर जभीये किन्तु परन्तु टपकि जाइ छै तऽ हमर कविता हमर लेख वेहे रूकि जाइ छै ताहिके लेल हम भावके जाहि रूपमे मिलै छै तहि रूपमे लिखि लै छियै शोधन परिशोधन बादमे करै छियै सहज रूपसँ जे कविता या गीत मिलै छै ई उत्तम कोटिके होइ छै फिर शोधन परिशोधन करै छियै तऽ माध्यम कोटिके भऽ जाइ छै आओर जादा खीञ्चतान आओर ठूसम ठूसा कऽ दै छियै तऽ अधम प्रवृतिके कविता भऽ जाइ छै ताहिके लेल हम किनको कहबै की कविता भावपूर्ण होइ छै प्रदर्शनपूर्ण नहि अइके लेल हम सब कोइके कहबै की कवितामे भावके ठूसियो नहि स्वतः निकलतै